औ नोंथां औ औ औ नंगौमोन ओमफ्राय नोंथाङाबा सोर जाखो मोनथाय

साइकेलआथ' दङ दंनाया नोंसो माबायदिखौ नांगौमोन जेन'बा हिर' हनदा दङ बाइसाइकेल दङ इउएसए दङ

हिर' हनदा साइकेलआथ' दा ओरैनो सारि हाजार आथस' फानो जोङो नोंथाङासो बिसिबां दामनि नांगौमोन जेन'बा

आथसा सा बेसोरथ' गासिबो थाफाजोबखायो नोंथाङा लायोबा नों हिर' हनदानि अनगायै बे बिएसए दङ जेनबा लेडिबार्ड साइकेल दङ बेफोरनोसै आरोखि दा सोलिनाय बेफोरनो साइकेलआ नोंथाङा जायखियाबा फैबानो जाबाय लांफैनो माब्ला फैगोन नोंथाङालाय गाबोन फुङाव ने आथसा सा होइ फैनानै लांफैबानो जाबाय नों नांथारगौबालाय आरो माथो आरामसे फैनानै लांफानो हायो औ औ आरो सोरबाफोर गोदान लाग्रा दंदेरोमोन नामा

सारि हाजारनि लांफैबानो जाबाय दे मोनगोन सिन्था गैया जायखिजाया खोन्थाबोबानो जाबाय बेखौबो लांफैनो आंनि दखानाव आरोखि माने साइकेलआथ' दा गोदान मदेल दङ नालाय औ औ दे होम्बालाय दै दा लांफैबानो जाबाय दे दे दे औ दे